हांवें जो मोबायल घेतलेलो तो मदीं मदीं हँग जाता तेजी बॅठरी लायफ सुद्दां बरी ना कॅमराय बरो ना आनी तो खूब म्हारग सुद्दां आशिल्लो